हँ बढ़िआँ छै अपन कहू अहाँ के बोलैत छियै हँ अहाँ के छियै रश्मी कुमारी छियै की भेल की करबै करवाचौथ आओर हमरा ओतय पाबनि कोन कोन होइत छै छठि होइत छै चौरचन होइत छै चौठ होइत छै दीपावली होइत छै ई पाबनिसभ होइत छै तहन कोन पाबनि करनाइ यए अहाँकेँ ओह तऽ कोन पाबनि करबै अहाँ छठि करबै आकि चौरचन करबै आकि हमरा पर्व होइत छै करवाचौथ करैत छियै हमसभ ओहिके बाद चौरचन करैत छियै करवाचौथमे भरि दिन सहैत छियै जतेक होइत छै चलनीमे देखैत छियै इएहसभ जतेक फल होइत छै सभ चढ़बैत छियै चाँदके देखि कऽ आरती उतारैत छियै इएहसभ होइत छै हमरासभकेँ आर चौरचनमे दिनकर बाबाके हाथ उठेलहुँ ओहिकेबाद छाँछी लेलहुँ दही पौरलहुँ खीर बनेलहुँ पूरी बनेलहुँ इएहसभ हमरा आओरकेँ होइत छै चौरचनमे आ बस करवाचौथमे ईसभ करयके होइत छै आ छठिमे भेल जागरातनवला पर्व बहुत पर्व होइत छै हमरा आओरमे कतेक पर्वके नाम कहब हमरा आओरके देखियौ तऽ चौरचनो होइत छै भरद्वितीयो होइत छै छैठो होइत छै ओहिकेबाद कृष्णाष्टमी मेला होइत छै हमराअओरके कोन पर्व रक्षाबन्धन हमरा आओरके भाय बहिनके आब राखी बाँधतै ई पर्व होइत छै भादवमे भादवसँ तारा मेला होइत छै हमरा आओरके ढेरी पर्व होइत छै ओतेक पर्व हम की कहबै हमरा आओरकेँ मिथिलामे कोनसभ मेला कृष्णाष्टमी मेला हेतै हमरासभके आ मेलामे कृष्ण उपास हेतै हमरा आओरके उपास करबै भरि दिन सहबै हमरा आओरके इएह धर्ममे होइत छै भरि दिन सहबै आ रातिकेँ हमरा आओरके बारह बजे फलहारी करबै सएहसभ हँ